ہندوستان میں کھانا بہت بڑھیا ہے یہاں پر روز الگ الگ کھانے بنتے ہیں اور الگ الگ پکوان بنتے ہیں یہاں کے مصالحے بھی بہت زیادہ اور زیادہ مشہور ہیں یہاں پر روز کے اس میں بریانی قورمہ نہاری اور ان کے ساتھ میٹھے میں زردہ حلوہ بنتا ہے اور یہاں پہ مصالحوں میں لال مصالحہ ہری مرچ مصالحہ گرم مصالحہ یہ سب بہت سے ہوتے ہیں اور یہاں پہ بہت سی زیادہ مشہور مراد آبادی بریانی ہیں اور پکوانوں میں تو سب سے زیادہ یہاں پر قورمہ اسٹو بہت سی چیزیں ہیں جو یہاں پر لوگوں کو بہت پسند ہیں